जब मैं छोटी थी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी असुविधा आई थी मतलब बहुत बड़ी चुनौती आई थी वो क्या है मैं आप को बताती हूँ जब मैं छोटी थी मैं ट्युशन से फे मतलब आ रही थी घर पर लेकिन वो बीच रास्ते में मुझे कोई ले गया मतलब वो बेहोश कर के मुझे ले गए तो मैं मुझे पता नहीं चला लेकिन जब मेरे होश आया मैं एक और कहीं जगह पर हूँ मतलब एक घर पर मतलब मुझे वो बांध कर ले गए थे तब तक मेरे मुँह और मेरा हाथ जो पैर वो सब एक रस्सी से बांध दिए थे तब मैंने सोचा कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ लेकिन वहाँ पर देखा कि मैं यहाँ पर सारे अंधेरा है तो मैंने चलने की कोशिश की मतलब वो जो रस्सी उसको खोल कर चलने की कोशिश की और धीरे धीरे चलने के बाद मतलब मुझे पता चला जो लोग है जो मुझे रखे है वो सो गए हैं तब मैंने छुप छुप के छुप छुप के वहाँ से निकल गई वहाँ से निकलने के बाद मुझे रास्ते में और कुछ लोग दिखे जिस से मैं फ़ोन ले कर आई और मेरे घरवालों से बात की और घरवालों से जैसे मैं बात की उन्होंने बताया कि यहाँ से मतलब वहाँ पर वो आ गए आ गए आ कर मैं उन से फिर से घर पर चली गई और ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी चुनोतियाँ है जिसे में कभी नहीं भूलूँगी ऐसे ही मतलब उस वक़्त मुझे बहुत डर लगा था लेकिन वहाँ से मैं निकल कर आ गई